गोठु जा नज़ारा सवेल जो उथी

जानवरनि सूधो कम ते खेती बाड़ी करण लाइ वेंदे उहो नज़ारो इकु तमामु सुठो थींदो आहे ॾिसण में ऐं ॿियो आहे की आम ज़िंदगी शहर जी आम जिंदगी जीअं लोकल ट्रेन या बस जो सफ़र कंदे उहो हिकु नज़ारो जंहिंमें घणी तइदादु हूंदे बि माण्हू कीअं पंहिंजी जिंदगी हलाइनि था ऐं मंदर जो भारत में घणा ई मशहूर ऐं वॾा प्राचीन पुराना आहिनि उन्हनि ते जेका आकृति ॿाहिरों ऐं अंदरो ऐं उहो मूर्तियूं कीअं रचियल आहिनि उहो हुननि जूं तस्वीरियूं एॾियूं मनमोहक थीदियूं आहिनि कि मन ॾिसी करे माण्हू हैरान थी वेंदो आहे की एॾो कीअं सुठी आकृति केर हुन ज़माने बि करे सघे थो ऐं जेके संत महात्मा आहिनि हिमालय पर्वत ते हिमालय पर्वत जे थध में बि उहो बिना काइ शॉल श्वेटर पाए पंहिंजो तपु ज़ारी रखंदा आहिनि हू कीअं उते गुज़रान कंदा आहिनि एॾे घटि खाधे पीते ते सात्विक जीवन जीअंदा आहिनि इहो कुझु नज़ारा जेके असांजे भारत खे हलाईंदा रहिया आहिनि ऐं अॻिते बि हलाईंदा जय झूलेलाल